रतन टाटा रतन टाटा जेह्ड़े कि ना इक टयूवर दो जाह्र चौह्वी दै बिच्च पैदा होई ही अज्ज ओह् पूरे छिआसियें सालें दे होनें बाद च उंदी मृ्त्यू होई गेई ऐ ते नौ अकतुबर दो जाह्र चौह्वी च उंदी डैथ होई ऐ ते ठाई सिदंबर उन्नी सौ सैंती बिच्च उंदा जन्म होया हा ते उंदे बड़े गै कम्म हे युनिवर्सटियां बगैरा बगैरा टाटादे शोरूम हे टाटा दियां दियां चीज़ां हियां जेह्ड़ियां बड़ियां गै बिकदियां हां टाटा होर रतन टाटा दे जेह्ड़े बर्कर हे ओह् बी बड़े गै शैल करीके कन्नैं उंदे कन्नैं चलदे हे ते रतन टाटा बी उंदा बड़ा ध्यान रखदे हे ते अज्ज ओह् साढ़े बिच्च नेंई रेह् हैन होर केह् आखचै अस इंदे बारे च एह् ते बौह्त ही बड्डे लोग हे